नमस्कार सर सर मैंने एक कैब बुक करवाई थी थोड़ी देर पहले हाँ तो मेरा ये था कि मुझे कुछ कारणवश वो रद्द करनी पड़ी तो मेरा जो पेमेंट है वो मुझे रिटर्न चाहिए था मेरी कोई प्रॉब्लम आ गई घर के अंदर तो मैं नहीं जा पाई और मैंने ओनलाइन पेमेंट पहले कर दिया था हाँ सर जी जी तो मैं नहीं आ पा रही हूँ तो मेरा ये था कि मैंने कैंसिल कर दिया है बट पेमेंट का जो मेथड था उसके लिए मैंने कॉल किया इस पर कि जो भी आप से हो पा रहा है हाँ जी जी ये फ़ोनपे पेटीएम आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे फ़ोन पर जो भी एस सून एस पॉसिबल हो

ठीक है हाँ वो कुछ काम हो गया था इस वजह से कैंसल करना पड़ा मुझे अदरवाइज तो मैंने जाने के लिए ही बुक करवाया था

हाँ मैं हमेशा ही करवाती हूँ ओनलाइन कैब वगैरह ओला से ऊबर से हाँ नहीं अब मैं इससे ही जाती हूँ हमेशा हाँ सर देख लीजिये आगे भी मैंने राइड की हुई है साथ में

हाँ हाँ मैं आपको नंबर लिखवा देती हूँ मेरे फ़ोनपे के तो आप उस पर करवा दीजिए जो भी आपका पॉसिबल हो सके

लिखिए सर नंबर ऐट नाइन ट्रिपल फाइव हाँ सर तीन बार फाइव फाइव फाइव फाइव जी थ्री ऐट फाइव ज़ीरो सिक्स हाँ सर मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार ऐट नाइन ट्रिपल फाइव थ्री ऐट फाइव ज़ीरो सिक्स

धन्यवाद सर